हाँ नमस्ते भैया हाँ नमस्ते भैया अरे भैया दूध लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादे पानी मिला रहे आप गैया का दूध भी नहीं देते हैं भैया और भैंस का दूध रहता है उसमें बहुत ज़्यादे पानी रहता है महंगा भी दूध देते हैं महंगा भी तो देते है ना भैया आप पानी जैसा दूध रहता है इसलिए इतना महँगा दे रहे हैं बोल रहे हैं कि दूध बढ़ियाँ देते हैं महंगा नहीं देते महंगा दूध तो देते हैं आप पानी जैसा एकदम तो रहता है हमेशा पानी जैसा आता है भैया दूध हमेशा पानी जैसा ही रहता है और लेट से भी आता है अरे भैया इतना लेट भी दूध देता है कि दूध फट भी जाता है हाँ फट जाता है गरम करने से शाम तक भी नहीं चलता अच्छा थोड़ा ध्यान दीजिए ये भैया कि बच्चों को दूध पीना है तो गैया के दूध रहे और भैंस के दूध नहीं रहे और पानी मिला के इतना ज़्यादा मत दीजिए अरे बच्चा दूध भी नहीं पीता है अच्छा दूध लगता ही नहीं तो बच्चा पिएगा कहाँ से बताइए एकदम पानी जैसा मिला के दे रहे हैं आप दूध और गैया के दूध पहले देखिए गैया के दूध चाहिए मुझे भैंस के दूध नहीं चहिए डेली आता भैया ऐसा बात कोई नहीं है ठीक है अगले वेरे से ध्यान दीजिएगा धन्यवाद